गाय गाय जे खरीदय लए जाइ छियै तऽ केओ कहलक पचास केओ पचीस केओ बीस केओ मतलब दशो हजार मे दए दै छै ओहोमे तऽ बहुत मेहनत करऽ पड़ैत छै ने ओकरा घास काटि कऽ खिआबैत छियै पानि दै छियै शाम सुबहमे ओकरा झाड़ू लगबैत छियै तब गायके दुहैत छियै तब ओकरा सुधा दाना गाइयोके खिलाबैत छियै सुबहमे भी शाम कऽ भैंस खरीदयला जाइत छियै सत्तर हजार अस्सी हजार नबेओ बीस पचीस हजार तकमे तऽ नहिए होइत छै ओकरो जे छै ने भैंसके तऽ सुधा दाना कमो सम दै छियै तबो भए जाइत छै भैंसके जे छै ने चरबऽ पड़ैत छै भोरो कऽ साँझो कऽ लए जाए पड़ैत छै चरबै लए सुबहोमे जाइत छियै चरबै तब आबैत छियै तऽ ओकरा फेरसँ ओकरा धोइ छियै ढगहारै छियै तब ओकरा फेरो दुहैत छियै खरिदैयैमे बेसी मेहनत छै जाए पड़ैत छै एतऽसँ बाजार तजार सबठी खोजैत छियै कए जगह तब मिलैत छै बढ़िआँ होइत छै तब लै छियै नहि होइत छै बढ़िआँ तऽ नहिए लै छियै गाय भैंस दुनू बराबरे छै गाइयोके आइकाल्हि जे छै खोले पड़ैत छै

घास काटि कऽ ओकरो खिआबैत छियै धोवै पड़ैत छै भैंसके गायके सुधा दाना बेसी आटा करिके एक एक किलो दुइ किलो या तीन किलो जेतना होइ भोर दै छियै साँझ दै छियै तऽ फेर ओकरा एक बेर दश बजे सुबहमे भोरेमे चारि बजे खिलाबै छियै तऽ फेर दुपहरमे तीन बजे फेर ओकरा

आटा निमक सबकिछु ओकरो बराबरे लागैत छै